بہار میں جو ہے بہت سارے میوزیم ہیں بہت سارے عجائب گھر ہے جو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بہار کے لوگوں کو بھی اپنے گاؤں گلی سے دیکھنے جاتے ہیں اور یہ بہار کی ترقی کے لیے بہت اچھا ہے اور جیسے کہ پٹنہ کا میوزیم ہوا لوگ وہاں شوق سے جاتے ہیں شوق سے دیکھتے ہیں بہار کے بھی لوگ جاتے ہیں اور دی دیگر ریاست سے بھی لوگ آتے ہیں جیسے نالندہ کا ہوگیا بہار شریف کا میوذیم ہوگیا یہ سب بہت اچھے عجائب گھر ہے لوگ یہاں دور دور سے دیکھنے آتے ہیں لٹ لطف اٹھانے جاتے لٹ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں مزے کے لیے جاتے ہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور بہت اچھا جانا جاتا ہے یہ بہار کی ترقی کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اور بہار میں میوذیم جو ہے اس کے لیے جو لوگ بہت سارے لوگ دیگر دیگر ریاست سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے خوشگوار معلوم کرتے ہیں یہاں کی آب و ہوا سے بھی لطف اٹھاتے ہیں اور میوذیم سے جو ہے بہت مزے لیتے ہیں یہ بہار کے لیے بہت اچھا ہے